میں علی گڑھ میں رہتی ہوں مجھے یہاں کی کافی ساری چیزیں بہت پسند ہیں ان میں سے جیسے کہ چائے بریانی اور سب سے اول درجے پہ آتی ہے تہذیب یہاں کی تہذیب آپ کو دنیا کے کسی کونے میں کسی ملک میں کسی شہر میں نہیں ملے گی میں نے دیکھا ہے لوگ اکثر خواہش رکھتے ہیں کہ وہ کسی بڑے شہر میں جا کے کسی بڑے ملک میں جا کے اپنی تعلیم حاصل کریں مگر آپ کو پتا ہو تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ علی گڑھ میں ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جو کہ سر سید نے قائم کی ہے وہ بہت لاکھوں بچوں کو ابھی تک تعلیم دے چکی ہے اور یہاں کی تہذیب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں رہتے ہیں وہ بہت مل جل کر رہتے ہیں محبت سے رہتے ہیں یہاں کا بھائی چارہ جو ہے وہ آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا علی گڑھ میں سب سے عمدہ چیز مجھے علی گڑھ مسلم یونیوسٹی لگتی ہے وہاں کی تہذیب وہاں کے لوگوں کا رہنے سہنے کا ڈھنگ اور بہت کافی چیزیں ہیں جو مجھے یہاں کی پسند ہے میں کبھی خواہش نہیں کروں گی علی گڑھ سے باہر جانے کی پڑھنے کے لیے یا رہنے کے لیے حالانکہ اگر جو مجھے اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑ گیا تو میں اپنے علی گڑھ کو بہت زیادہ ہی یاد کروں گی علی گڑھ ہمارے دل میں بستا ہے علی گڑھ